हीअं त टेक्नॉनमे जा घणा ई फ़ाइदा आहिनि जीअं त असां घर मां बिजली जो बिल भरींदा आहियूं होटल मां खाधा घुराईंदा आहियूं टॅक्सी बुक कंदा आहियूं पर टेक्नोलॉजीअ जा नुक़सान बि आहिनि जीअं त ओ टी पी सां बैंक जा खाता ख़ाली थी वेंदा आहिनि माण्हू बर्बाद थी वेंदा आहिनि सरकार खे इन बारे में ध्यानु ॾियणु खपे